खाना बनाते समय हमें सभी अ अन्य बातों का ध्यान देना चाहिए जैसे आग लगाने से पहले हमे सब्ज़ी चावल को बिन लेना चाहिए और सब्ज़ी को काट लेना चाहिए तब और तेल नमक हल्दी मिरचा आदि सभी को व्यवस्थित तरीके से कर लेना चाहिए तब आग ही लगाना चाहिए और पहले कड़ाही रख कर तेल डालना चाहिए इसके बाद आदी मिर्च लहसुन जो भी पीस कर रखा गया है सबको डाल कर सब्ज़ी भूज लेना चाहिए जिस तब चावल को पहले भिगो लेना चाहिए जिससे कि लकड़ी और समय दोनों की बचत होगी और चा आटा पेहले गूँथ गूँथ कर रख लेना जिससे की समय बचत होगा और रोटी भी अच्छी तरह से फूलेगा और खाने भी अच्छा स्वाद देगा और लोगों का ऐसा मानना है कि जहाँ जिस जगह खाना बनता है उस जगह चप्पल और गंदगी नहीं होना चाहिए चप्पल जूते पहन कर वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि परम्परा से परम्परा में यह लोग बोलते हैं कि जिस जगह खाना बनता है चप्पल जूते पहन के जानने से जाना जाने से वहाँ पर उस घर में गरीबी आती है इसलिए हमें साफ सुथरे तरीके से उन्हे हाथ धो कर खाना बनाना चाहिए यदि हम गैस पर खाना बनाते हैं तो हमें जिस रूम में गैस रख रख कर खाना बनाना था उस रूम में खिड़की खोल कर तब गैस चालू किया किया जा किया जाना चाहिए जिससे कभी भी आग लगने की सम्भावना न रहे और सभी चीज़ व्यवस्थित करके तब गैस को चालू करना चाहिए जिससे कि हमारी गैस और समय दोनों की बचत होगी और खाना बनाते समय हम सब स्लो आँच में स्लो आँच में खाना बनाना पकाना भोजन पकाना चाहिए जिससे स्वाद और बेहतर होता है और कम ही मसाले के प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कोई बीमारी न हो और उस रूम को साफ सुथरा रखना चाहिए और गैस की बचत करना चाहिए जिससे कि दाल और चावल को हमेशा पहले भिगो कर भिगो लेना चाहिए तब डालना प्रेस कुकर का प्रयोग करना चाहिए जिससे गैस और समय दोनों की बचत होती है और हमेशा खाना अकले बनाना चाहिए वहाँ पर बच्चे को नहीं जाना दे देना देना चाहिए जिससे कि मान कोई किस कोई किसी प्रकार सी बच्ची को हानि न हो और खाना बनाने के बाद गैस को अच्छी तरह से बंद कर बंद करके चेक करा लेना चाहिए की गैस बंद है या नहीं और भोजन पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की छुआ छूत नहीं होना चाहिए या हाथ धो कर तब भोजन को बनाना चाहिए जिससे लोग खाना अच्छा पसंद करते हैं हमेशा साफ सुथरे भोजन को रखना ढ़क कर रखना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की हानि न हो लोग बाद में भी खा सके